साढ़ा जेह्ड़ा दिक्खो ऐजूकेशन सिस्टम ऐ जम्मू कश्मीर च बाड़ियां प्रोब्लमा फेस करा दा हून जि'यां दिक्खो बच्चे पढ़ने किन्नी दिक्कत आवा दी ऐ जां हून इन्नियां फीसां ट्युशनां फ्ही गड्डियां सारा किश करो ते फ्ही प्राइवेट उं'दे फीसां बी देओ सारा किश इक ते पैसा इन्ना ओह् कि पैसा बरबाद करना सारा किश करना चलो फ्ही एह् बी ऐ कि चलो अस बच्चे उप्पर पैसा लान्ने सारा किश करने पर हून एह् दिक्खो तुस दूआ हिन्ट एह् आक्खा ने कि विन्टर ब्रेक्स जियां होन्दियां विन्टर ब्रेक्स बिच्च दिक्खो बच्चा किन्ना लास होंदा ऐ चार त्रै चार म्हीने ते उ'नेंगी छुट्टियां गै रौह्नियां कि ठंड बधी ठंड बधी कि छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां ते बच्चे किन्ना जाना ऐ मुश्कल करियै ओह् चार पंज म्हीने पूरा पढ़दे ते सिलेबस उनेंगी पूरा लोड़दा कीता दा पेपर औंदा जेल्लै तां पूरे सिलेबस दा औना ते बच्चें कियां पढ़ना हून सनाओ तुस बच्चें कियां पढ़ी सकदे अगर टी बिच्च टीचरै बिच्च छुट्टी मारू ओड़नी बिच्च बच्चा बमार होई गेआ बिच्च एह् होई गेआ बिच्च बौह् होई गेआ एह् कदें त्यहार आई गेआ कदें किश आई गेआ कदें किश आई गेआ ते इस कारण बच्चे फ्ही जेल्लै जंदे गै खिच्चियै त्रै म्हीने स्कूल सिलेबस लोड़दा पूरा कम्प्लीट ते फ्ही नम्बर जेल्लै घट्ट होन तां आखदे तुस नम्बर बी घट्ट लैते अज्जकल नम्बर दा बड़ा कम्पीटिशन ऐ कि नम्बर हैन ते तुसेंगी एडमीशन थ्होनी ऐ अग्गें नी ते स्कूले आह्ले बी नी लैंदे होर दिक्खो जेह्कियां एह् अनसेसरी जियां होन्दियां लोग सोचदे कि इ'यां गै छुट्टियां आई गेइयां छुट्टियां आई जंदियां बिच्च कोई मरी गेआ कोई एह् होई गेआ हून एह् त्यहार आई गे हून एह् होई गेआ हून किश कुदै बाढ़ आई कुदै बड़ा भारी बारिश लग्गी बरसांत पेई गेई एह् बौह ऐ कि छुट्टियां ते छुट्टी देई उड़ी बच्चे अचानक देई ओड़ी ते ओह् फ्ही दिक्खो नोहाड़े बिच्च बी बच्चे दी इक ध्याड़ी भज्जी गेई दो ध्याड़ियां बिच्च इयां ध्याड़ियां भज्जी जंदिया ते किन्ना बच्चा किश करी सकदा सनाओ फ्ही तुस